جانوروں كی مصنوعات كی پروسیسنگ كے بہت سارے طریقے ہیں كچھ لوگ ان كے مصنوعات كو استعمال كركے دوسرے معیار كو بہت زیادہ كم كرنے كی كوشش كرتے ہیں جانوروں كو خریدنے سے لے كر آخر كار پیسہ كمانے تک كا مكمل عمل عمل تفصیل طلب ہے لوگ جانوروں كو خرید كر لے جاتے ہیں ان كو ذبح كرتے ہیں ان كو كھانا بنا ان كا كھانا بناتے ہیں اس طریقے سے وہ پیسہ كماتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ وہ محنت كرتے ہیں اور ایک مكمل طریقے سے گزر كر وہ اس عمل كو پورا كرتے ہیں